दामफ्राथ' बिदिनो सोलिगासिनो दं आलु मा मा मैगं मैगंफोर

आलु सामब्राम सोरबा पन्सास सोरबा साथि आलुआ दामानि साथि थाखा थांगासिनो आरो सामब्रामा पन्सास थाखा के जि आरो फान्थावफ्राथ' दामआ बिदिनोसै ओंखारनायजों खोथा अबावबा त्रिस अबावबा सल्लिस बिदिनो आरो मा मा दं मैगं गोथांफोर दं नामा खुमब्राफ्राथ' बिदि जेनेबा थाइसे हिसाबै बा के जि हिसाबै नालाय बेफोरखौ बिदिनो बिस पसिसनि होनांगोन नायनानैसो होनांगोन नालाय एसे माबाफोरखौ होलांनांगोन बिदिनो नायनानै फानलांनांगोन ए दे बुरजा मोनगोन बुरजा लांबानो औ थाङो मुला लाइ गैया ए बैनिया बुधबार रबिबार बिदियाव बे मोननै बारायाव जायो देह नों लाबोल' आंबो एसे माबागोन नायफागोन

फानजायो माबायो दाम मोनो कबिफ्राथ' बिदिनो औ मोनो दामआ बिदिनो बे सल्लिस त्रिसआनो थांजोबो जि दामफोर बानलुआबो बिदिनो त्रिस थाखा सल्लिस थाखा पन्सास थाखा अबावबा पवा त्रिस बेफोरबायदि थाङो

ए जोंनिथिं बांसिनलै ओइत अमा बेदरा सारे तिनस' अमा बेदरा फानहैदो लाबो आंबो इसे थाफानाय जागोन दे एसे नायफागोन आंनि सेरावनो माबादो होदो दखानफ्रा

देह लाबालाय मोनखागोन ना एसे बुरजायैनो औ औ औ दे दोन्दो लाबो